علی گڑھ ضلعے میں بہت سارے سیاسی اور غیر سیاسی ڈھانچے ہیں جیسے کہ پوسٹ آفس پولیس اسٹیشن فائر بریگیڈ اور میڈیکل میڈیکل میں آپ جا کر کسی بھی طریقے کا علاج کروا سکتے ہیں اور طلباؤں کے لیے اسپیشلی سی ایم او کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ وہاں پر بچوں کو اچھی طریقے سے اُن کا علاج ہو سکیں یہ ساری ہماری سیاسی ڈھانچے ہیں یہ ہمارے لیے طلباؤں کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور اُس کے علاوہ ہمارے علی گڑھ علی گڑھ ضلعے میں اِندر وکرم سنگھ ہیں جو کہ ہمارے یہاں کے ڈی ایم ہیں وہ بہت ہی اچھی طریقے سے یہاں پر ہمارے علی گڑھ کو چلا رہے ہیں اُس کے علاوہ ہمارے ایم ایل اے ہیں ستیش گوتم اور ضلعے کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے علی گڑھ کو بہت اچھی طریقے سے ڈیکورم بنایا ہُوا ہے کافی اچھی طریقے سے اُس کو سنبھالتے ہیں ہر ہر ہر جو کہتے ہیں ہر اچھی اچھی چیز قائم کرتے ہیں لوگوں کی حفاظت کرواتے ہیں اِنہیں ہر طریقے سے لوگوں کے لیے حفاظت ہے